जोंनि इसिङाव थोरसि जाग गिलास खोस्लि गारबा गाखिनि जेंगाइ गाह्रा सामुस साहा काप बेबायदिनो गोबां बायदि बायदि रोखोमनि थुरसि खान्दा आइजेंफोर दङ जेरैहाय जागखौ दै लानायावहाय बाहायो ओंखाम जानोहाय दै लोंनो थाखायहाय दै लायो जानायावहाय गिलासखौहाय जाहैबाय दै लोंनायाव बाहायो साराय दङ सारायखौ ओंख्रि एवनाय मैद्रु मैला एवनायाव बाहायो गाह्रा गाह्राखौहाय दैखरनिफ्राय दै लाबोनानै दोनफैनो थाखायहाय बाहायो गारबा गारबाखौ ओंख्रि एरनायावहाय बाहायो सामुस सामुसखौबो बिदिनो बायदिसिना मुवा जानायाव बाहायो आरो ओंखाम जानाय बेदिनो बायदिसिना मुवा जानाय बेफोराव बाहायो साहा काप साहा लोंनायाव बाहायो थोरसि दङ थोरसिखौ ओंखाम जानायाव बिदिनो बायदिसिना जानायाव बाहायो आरो प्लेटफोर दङ ओंख्रि लानाय खुरै ओंख्रि लानायाव बाहायो जांगायफोर दङ जांगायफोरखौ ओंख्रि सायनाय मानाय ओंख्रि सुनायावबो बाहायो खेरखा मैगं लानाय मैगं सुनायफ्राव बाहायो बिदिनो गोबां रोखोमनि दंबावो ओंख्रि खोबग्रा दाखिनि थौ गेदेद थौ फिसा कुकार दङ थौ फिसाफोरखौ बिदिनो साहा फुदुंनायाव बाहायो जोंनि इसिंनिखौहाय थौ गिदिदफोर दङ गोबां ओंखाम संनायफ्राव बाहायो थौ फिसाखौ एसेल' न'नि थाखायल' जानायाव संनो थाखाय बाहायो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि थोरसि लथाफोर जोंनि इसिङाव दं